आओर एहिठाम तऽ हमर सबके बाढ़िवला इलाका छी हमरा सभके बराजो लगेमे यऽ आओर नेपाल आओर भारतके जे बॉर्डर यऽ तऽ ओतऽ बराजो लगेमे यऽ सुनै छियै बहुत पानि आबि गेल छै बारिश हेतै तऽ भए सकै छै बाढ़ियो आबै एहिबेर तऽ पर्यटक सभके दिक्कत तऽ होइते छै एहिमे हमरा सबके एखन हमरा सबके तारस्थानमे भगवतीके छनि आओर सब जाइ छै से एखन तऽ देवोघर जाइके छै सावनमे सबके तऽ दिक्कत तऽ होइ छै ओहि लए किआ तऽ पानि पड़ै छै तऽ थाल खिचखिच भए जाइ छै कतबो रोड बनलै हँ तैयो असुविधा तऽ छेबे करै ओहि दुआरे कनि भोजनपर तऽ विशेष ध्यान दए के चाही बरसातमे आओर हमसब दए छियै आओर की कहु